ہمیں تو اتنا جانکاری نہیں ہے موبائل کے بارے میں پھر بھی مطلب اتنا تو ہے کہ مطلب شوشل میڈیا بہت وہ ہو رہا ہے جیادہ ہے اس حساب سے اب سب فوٹو ڈالتے ہیں ویڈیو ڈالتے ہیں شوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں فیس بک پہ انسٹا پہ بہت بہت اچھے اچھے ایپ نکل گئے ہیں اس پہ فوٹو ڈالتے ہیں اچھا اچھا لگتا ہے سب کو اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں اور ڈالنا بھی چاہیے ہمیں تو اتنا نہیں آتا ہے موبائل ووبائل کے بارے میں نہیں پتتا ہے اتنا پھر بھی مطلب اچھا لگتا ہے سب کرتے ہیں اور کرنا چاہیے اپنا اپنا فوٹو ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور سب ہمارے بگل میں بھی بہت لوگ رہتے ہیں بہت لڑکی رہتی ہے جو اپنے مطلب اپنے فون پہ انسٹا پہ ڈالتی ہے فوٹو ڈالتی ہے ویڈیو ڈالتی ہے اور اچھے اچھے کمنٹس آتے ہیں سب کو اچھا لگتا ہے میڈیا والوں کو اچھا لگتا ہے سب تعریف کرتے ہیں اور سب کو اچھا بھی لگتا ہے اور ڈالنا چہیے کرنا بھی چاہیے